से जानुवारि नैरोजा से थाम फेब्रुवारि नैरोजा द' द' मार्च नैरोजा जि जि एप्रिल नैरोजा जिनै नैजि मे नैरोजा जिद'